میرے علاقے کے سامنے جتنے بھی جگہ ہے وہ ہے پارک جہاں پہ ہم فری میں جا سکتے کوئی بھی انسان کبھی بھی کیونکہ وہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے اور وہاں پہ ہم زیادہ تر تبھی جاتے ہیں جب کیونکہ اس ابھی سردی کا موسم ہے تو ہم تب جاتے ہیں جب دھوپ نکلا رہتا ہے تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ وائٹمن ڈی ملے اور ہم سوستھ رہے اس کے علاوہ ہم گریٹر نوئیڈا فلم سٹی میں جاتے ہیں جہاں پہ بہت الگ الگ قسم کے انٹرٹینمنٹ کی چیزیں رکھی گئی ہیں اور پھر ہم مالز جاتے ہیں جہاں پہ ایک بھی پیسہ فیس نہیں لگتا ہے کسی بھی چیز کے لیے اگر ہم خریدے نہیں تو اگر ہم وہاں سے کچھ چیز کھریدتے ہیں تو ہمیں پیسے دینے پڑتے ہیں بٹ صرف گھومنے کے لیے ہم وہ جگہ جا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو ہم کوئی سا بھی مالز اور پارک کے علاوہ بات کریں تو ہم جا سکتے ہیں یہاں پہ میوزیمس جوکہ بہت بہت سندر ہوتے ہیں اور انسینٹ ہوتے ہیں کیونکہ اس میں ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بہت پرانے زمانے کی ہوتی ہیں حفاظت سے رکھی گئی ہوتی ہیں اور ان کے پیچھے بہت زیادہ ہی ہسٹری ہوتی ہیں تو اس سے سمجھنے میں اور اسے پڑھنے میں کافی مزہ آتا ہے اور وہ بہت زیادہ ہی آرامدہ ہوتا ہے کیونکہ وہ ہم آرام سے بھی کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں